दिक्खो जी अं'ऊ इं'या पढ़े लिखे दा ते निं ऐ पर में जेह्ड़े साढ़े देश दे इंडिया दे जेह्ड़े बिज़नेसमैन न तां उ'नें ई में दो बिज़नेसमैन गी जानना कि मतलब अज्जै धोड़ी दिक्खा ने पर उंदे बारै च बड़ा हारा सुने दा ते ऐ में अच्छी तरह उ'नेंगी पहचानना जि'नें कि साढ़े देश गी बड़े मतलब कि अलग अलग 'टायप दे उनें बड़े हारे जेह्के साढ़े देश गी बदलाव लेई आए जियां साढ़े मुकेश अंबानी उनें साढ़े जेह्ड़े टेक्नोलॉज़ी ते एंटरटेनमेंट उसी बड़ा चेंज़ कीता टेक्नोलॉज़ी गी ते एंटरटेनमेंट आस्तै उ'नें जेह्ड़े जियां जेह्ड़ा प्लान जेह्ड़ी जियो दी सिम जियां कड्ढी उ'नें सारे लोकें ई एह् जेह्के फ्री पैह्लें सिमां बंड्डियां फ्री केईं केईं दिन लोग फ्री जेह्ड़ा नेट चलांदे रेह् ओह्दे बिच ओह्दी बजह कन्नै उनें ऐसी इक्क देश बिच अपनी ओह् आंदी लैह्र आंदी ते हर बंदे कोल इक्क सिम जेह्ड़ी जियो दी होई होर जियो दी सिम कन्नै उ'नें फ्री इंटरनेट दित्ता दौ दौ इक्क इक्क साल फ्री चलांदे रेह् लोग होर उ'नें सारें कशा बड्डी गल्ल केह् उ'नें जेह्ड़ा फोर जी अ सारें कशा पैह्लें उ'नें जेह्ड़ा फोर जी साढ़े देश च लांच कीता गौरमेंट उ'नें सारें कशा जेह्की सिम उ'नें जियो सिम इक्क ऐसी सिम इक्क ऐसी सिम ऐ जिन्ने सारें कशा जादै अपना जेह्ड़ा फोर जी जेह्का साढ़े देश च चलाया जेह्का फ्री दित्ता सारे लोकें ई साल साल लोक फ्री चलांदे रेह् ओह्दी बजह कन्नै केह् होआ कि घर घर फोन होई गे घर घर ऐसी डेवेल्पमेंट होई कि ऐसी कोई बच्चे बच्चे कोल फोन होइया बच्चे बी एह्दी बजह कन्नै फोन दी बजह कन्नै जां फ्री इंटरनैट दी बजह कन्नै आनलाइन पढ़न लगी पे आनलाइन क्लासां लगी पेइयां लग्गन होर बी आनलाइन ऐसे बड़े हारे कम्म लगी पे चलनां जेह्ड़े पैह्लें पॉसीबल निं हे पैह्लें अस नेईं करी सकदे होर ट्रांसपोर्ट च अडानी जियां की साढ़े देश गी पता निं किन्ने खबरां सुनदे रौह्ने अस ते उनें बड़े सारे एयरपोर्ट बनाए ते जेह्ड़ी चीज़ां मुमकन निं हा उनें गी मुमकन करी दस्सेआ ते उनें ट्रांसपोर्ट दा जेह्का साढ़ा अड़ानी साह्ब नै बड़ा जादा जेह्का साढ़े देश बिच इक्क अ उसी आक्खदे की इक्क लैह्र जेह्ड़ी लेई आए दी ते इक्क अच्छी रेव्ल्यूलेशन लेई आई दी इनें ते इद्धर केह् करना साढ़ा देश जेह्का बड़ा अग्गें बढ़ी चुके दा हर चीज़ै ई ऑनलाईन होई दी अज्जकल सिर्फ होर दिलै कन्नै टेक्नोलॉजी दी बजह कन्नै अज्जकल साढ़ा देश जेह्का डिजीटल इंडिया जिसी अस आक्खी सकने होर हर कम्म अस हालाकें कराने आं सारे दस्तावेज़ जां डॉक्यूमैंट्स जेह्ड़े ऑनलाईन कराने कोई भी कुसै चीज़ै गी अस ऑनलाईन कराने आं ऑनलाईन कराने आं ते होर घर बैठे दे अस बड़े हारे अज्जकल पैसें ई बैंक जाने दी जरूरत गै नेईं बिल जेह्ड़े बैंक च लैनां लग्गी दियां रौहंदियां हियां कोई बिजली दा बिल होई गेआ कोई होर बिल मोबाईल दा बिल जमां कराना असें अज्जकल लेकिन टेक्नोलॉजी दी बजह कन्नै असें एह् सारियां चीज़ां जेह्कियां असेंगी स्हूलतां होइयां की घर बैठे दे एह् असें सारे कम्म करी सकने ते जेल्लै पैह्लें जेह्ड़ा अगर पैह्लें जेह्ड़ा सारा सिस्टम होंदा ते देश साढ़ा तरक्की निं करी सकदा हा जेह्ड़े ऑनलाईन करी सकने आं